मैं रेसिपी के बारे में जानने के लिए एक यूटूब पर द कुकिंग शो है मैं उसको फॉलो करता हूँ उसके द्वारा ही मैंने जाना कि कैसे हमें खाना बनाना चाहिए कैसे हमें खाना परोसना चाहिए और परिवार में जब आप किसी को खाना परोस रहे हों तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो जब कभी मैं किसी खाना बनाने को ले कर मैं अटक जाता हूँ या फिर मुझ से नहीं बन रहा होता है तो मैं द कुकिंग शो को देखता हूँ और उसके द्वारा जो भी विधियाँ उस में अपनाई जाती हैं खाना बनाने के लिए तो मैं उसको वहाँ से देख कर फिर उसे फॉलो कर के उस खाने को बनाता हूँ इस तरीक़े से मैंने बहुत सारी विधियाँ मैंने खाना बनाने के बारे में जानी कि हमारे भारत में ही बहुत अलग अलग तराह से बहोत अलग अलग प्रक्रियाओं से हम खाना बना सकते हैं क्योंकि हमारा क्योंकि हमारे भारत में निम्न प्रकार के और निम्न विधियों से भी खाने बनाए जाते हैं कोई चूल्हे में कोई गैस में कोई ओवन में कोई मतलब निम्न प्रकार से खाने की और खाना बनाने की विधियाँ बहुत सारी हैं